जय झूलेलाल सभिनी खां पहिरियों असांखे रोटी ठाहिण में सावधानी भ भ रखंदा आहियूं त असांखे ॿाहि जे अॻियां चङी तरहां सम्भालिणो पवंदो आहे ऐं ॿियो त असां रोटी ठाहिण में घर जे वॾनि जो ध्यानु रखंदा आहियूं जीअं त असांजे घर में ससु सहुरा आहिनि त असां उन्हनि खे घटि गीह में रोटी ठाराहे खाराईंदा आहियूं घटि मिर्च मसालो लूणु छो त असांजे घर में वॾनि खे बी पी कोई ॿियूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि इनजे करे असांखे सावधानी बर रखणी पवंदी आहे जीअं उन्हनि खे असांजे रोटी ठाहिण में कोई खा तकलीफ़ न थिए ॿियो त असां रोटीअ में साफ़ु सफ़ाई रखण बि ॾाढी ज़रूरी हूंदी आहे जीअं त असां भाॼियूं पहिरियों त वठी ईंदा आहियूं त उनखे चङी तरहां साफ़ु धोई पाणीअ सां उघी करे कटे करे पोइ कंदा आहियूं जीअं त अ रोटी ठाहियूं त उनमें कोई जीत वीत न हुजे त असांखे उहो ख रोटी खाइण में तकलीफ़ थिए इहा मेन वॾी सावधानी रखणी पवंदी आहे जय झूलेलाल